मूंखे ड्राइंग जो ॾाढो शौंक़ु आहे मूंखे एतिरो शौक़ु आहे की मां पंहिंजे दोस्तनि खे बि चवंदो आहियां की अचो त मां तव्हांखे ड्राइंग सेखारव हो बि मुंहिंजे घर ईंदा आहिनि मुंहिंजे सां गॾु ड्राइंग कंदा आहिनि मां बि कंदो आहियां इन उन्हनि सां गॾु केॾीमहिल कोई भारत जो झंडो ठाहींदो आहे कोई इंडिया गेट ठाहींदो आहे कोई ताज होटल ठाहींदो आहे कोई ताज महल ठाहींदो आहे मूंखे ड्राइंग एॾो शौंक़ु आहे की मां हिकु बार स्कूल में भाग वरितो हो ड्राइंग जे बारे में ड्राइंग कई त मूंखे मां साईं जन जी झूलेलाल भगवानु ई मुर्ती ठाती हुई जंहिंमें मूंखे ॾाढो पुरस्कार बि मिलियो हुयो और सभिनि में मुंहिंजे लाइ ॾाढो कुझु सुठो ग चयो हुयो मूंखे ड्राइंग जो एॾो शौंक़ु आहे की मां ॿियनि खे बि सेखारींदो आहियां मुंहिंजे आसे पासे में जेका नंढा ॿार बि हूंदा आहिनि मां हुननि खे चवंदो आहियां की अचो मूं वटि ड्राइंग सिखो मां तव्हांखे ड्राइंग थो सेखायव त हो बि पंहिंजे स्कूल में वञी करे भाग वठंदा आहिनि त हुननि खे बि पुरस्कार बि मिलंदा आहिनि हुननि जी तारीफूं बि थींदियूं आहिनि उहे बि ॾाढी सुठी सुठी ड्राइंग कंदा आहिनि मां चाहियां थो की तव्हां सभिनि खे बि ड्राइंग अचणी खपे तव्हां सभु जणा ड्राइंग सिखो ड्राइंग कयो तव्हां हलंदे फिरंदे कुझु न कुझु ठाहियो न जरूरी थोरी न आहे की तव्हां मतिलबु हो सही ठाहियो कुझु न कुझु ठायो ॻलति ठहींदो हिकु बार ठहींदो ॿ बार ठहींदो टे बार ठहींदो हिकु बार कॾहिं न कॾहिं त सही थींदो ई न तव्हां कलर वठी अचो कुझु बि ठाहियो म हलंदे फिरंदे ठाहींदा रहियो